اتّر پردیش میں لوگ اپنے زندگی کے اہم ترمیموں اور اہم واقعات کا جشن پارٹی کر کے دعوت دے کے مناتے ہیں جوکہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں آج میری شادی ہے یا آج میری سگائی ہے یا آج میرا ٹرا وہ آج میرا پرموشن ہوا ہے تو وہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں کارڈ بانٹ کچھ لوگ کارڈ بانٹتے ہیں گھر گھر جا کر تو کچھ لوگ فون پر انوائٹ کر دیتے ہیں میسیج کر کے یا کال کر کے بلا لیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سب پہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہم لوگ پوری فیملی کو کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آج میرا ایک یہ ہو گیا ہے یا آج میری شادی ہے ایسے کر کے لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور اپنے خوشی کا جشن مناتے ہیں